मां सुबुह जो ॾह लॻे पेन कार्ड ऑफिस में पहुतसि पहिरीं त मां ई मित्र वारे वटि वियमि उनखां पुछियो त मां पंहिंजो आधार कार्ड में नालो चेंज कराए छॾियो आहे हाणे मूंखे उहो साॻियो नालो पेन कार्ड में बि चेंज कराइणो आहे त हुन मूंखे फॉर्मेल्टियूं ॿुधायूं दस्तावेज़ ॿुधाया की छा छा पाण खे फॉर्मेल्टियूं खपनि ऐं त मां उहे अपडेट करण लाइ मां ॿिए ॾींहुं ॿिए ॾींहुं हुनखे सभु पंहिंजा फॉर्मेल्टियूं अपडेट कराया ऐं मां पास पेन कार्ड में बि नालो पंहिंजो आधार कार्ड जे अकोर्डिंग आधार कार्ड जे अनुसार चेंज करायो हाणे मुंहिंजे आधार कार्ड ऐं पेन कार्ड ॿिन्हिनि में नालो साॻियो आहे